हलो हा मां मयूर होटल मां थो ॻाल्हायां तव्हां किथां था ॻाल्हायो हा केरु हा न असांजे हीअ होटल फेमस आहे रूम आहे न आहे हुअ असां पंहिंजे मैनेजर खां रजिस्टर में चैक कराए उनजी माहिती तव्हांखे ॾियूं था थोरी देरि तव्हां बीहो मैनेजर अचे त उनमां डिटेल ॾिसी करे छा हींअर कहिड़ी पोज़ीशन आहे असांजो ॿियो मालिक होटल जो अचे उनखां पुछी करे भई छा कंडीशन आहे कहिड़े नमूने आहे असांजी होटल में सभु फैसिलिटी आहे ताज़गी आहे इंटरकॉम बि आहे असांजी थ्री स्टार होटल आहे ॿियो सभु कुझु सहूलियत आहे त तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी सहूलियत खपे

ॿियो

हा असांजे होटल में सभु कपिड़ा वपिड़ा सभु धोपिजी प्रैस थी सभु मिलंदा आहिनि हा अ खाइण पीअण जी नाश्ते जी रोटीअ जी सभु व्यवस्था आहे

हलो हा त उनजे लाइ व्यवस्था थी वेंदी सुठे नमूने रहण लाइ हा हाणे हाणे जे खीर जी व्यवस्था लाइ इहो माण्हू खां पुछूं था त हा हूअं हुनजी थी वेंदी व्यवस्था चांहि जे खीर जी बि पासे में असांजे वाड़ो आहे वाड़ो आहे होटल जे पासे में त उते माण्हू खे मोकिले करे तव्हांजे लाइ स्पैशल खीर सुठे नमूने घुराइ वठिबो हा हफ़्ते लाइ खपनि हा त इनजे मां तव्हांखे थोरी देरि में ॿुधायां थो असां वटि घणनि ॾींहंनि लाइ कमिरा आहिनि

हा त असांजे होटल में छह सत सत माड़ा आहिनि उनमें घटि में घटि सौ खनि रूम आहिनि हाणे तव्हांखे छह ॾींहं खपनि पूरा या वधि घटि पूरा छह ॾींहं त हलो हीअ व्यवस्था थी वेंदी तव्हांजी छह छहनि ॾींहंनि जे लाइ बुक करिणो आहे न हा हा